पीटी उषा पीटी उषा असांजे भारत जी जांबाज़ खिलाड़ी आहे हूअ भारत जे राज्यसभा जी सदस्य आहे हमेशा डुकण में पहिरियों नंबर ईंदी आहे हिन खां असांखे जाम कुझु सिखणु खपे जीअं त हमेशा कोशिशि करणु हार न मञण जीउ जान लॻाए करे ईअं कहिड़ी बि शइ खे हासिलु करण भई हीअं चवणु आहे त मिलखा सिंग हिक फिल्म ठही आहे त तीअं पीटी उषा ते बि हिकु फिल्म ठहणु घुरिजे पीटी उषा ॿियनि छोकिरीयुनि खे अॻियां वधण जी प्रेरणा ॾींदी आहे